शिक्षित होना जीवन में विभिन्न पड़ाव में बहुत मदद करती है जैसे कि सही गलत के बीच फर्क करना किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर अपना विचार देना और अन्य कई प्रकार की चीज़ों में एक तटस्थ हो कर के अपना विचार रखना अपनी राय बनाना ये शिक्षा इसमे अपना योगदान करती हैं लेकिन जो अशिक्षित लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते वो इतने सहज नहीं होते है इन सब चीज़ों में